आङो बिदिनो बेंथल हाथाइआव फैनानै बिदि गस्ला सुवेटार फिसाजोनो फ्र'क बायनानै लांदोंमोन ओमफ्राय बेबायदिनो फसायनाय नङा होननानै सान्दोंमोन आं ओमफ्राय दा बिराद मोजां गस्लाफ्राबो सुवेटाराबो दा बेखौनो गाननानै समायदों होननानैहाय फिसाजोआबो बुंबाय दा फिसाज्लानोबो लांना हैदों लंपेन्ट बेबायदिनो सार्टफोर बेखौबो बिबो गाननानै मोजांथार होननानै बाख्नायबाय बिदिनो लंपेन्ट गस्लाया बिराद मोजां होननानैहाय बेंथल हाथाइआ बिस्टिबाराव जायो नालाय नैबे बे बेंथल हाथाइ बिस्टिबारनिफ्राय लानानै थांदोंमोन आं हाथाइआव दा बिराद मोजांथार गस्लाफ्रा होननानैहाय बेबायदिनो फिसाफ्रा बाख्नायदों मोजां मोनदों बेखौ गाननानै समायबाय बिदि होननानैहाय बयबो बिदिनो बुंलायबाय मोजां नुदों समायदों होननानैहाय गस्लाया बिराद मोजां जोरो बेबायदिनो जोआबो जोरग्रा सिया बिराद मोजां मोजांखौनो मोनलांदों ओमफ्राय बिसोरबो गानदों फिसाज्लायाबो फिसाजोआबो मोजांथार होननानैहाय गानबाय मोजां नुबाय समायबाय दा बिदिनो लांना हैदोंमोन आङो ओमफ्राय बिसोर गानदों आरो बेखौनो मोजांथार होननानैहाय लंपेन्टबो गस्लाबो मोजां गोबाव जोरगोन होननानैहाय जोरबायबो गानबायबो बिराद मोजांथार होननानैहाय हामजानाय नङा होननानै सान्दोंमोन ओमफ्राय हामजाबाय गानबाय गोबाङानो बेबायदिनो बुंदों मोजांथार होननानैहाय मानसिफ्राबो बबेयाव मोनबोआ बबेयाव बाया मोजां नुदों होननानैहाय बिदिनो बाखनायदों सिखौबो मोजां होनजादों मोजां नुदों होननानैहाय बिदिनो बाख्नायबाय